हैलो हाँ बोलिए क्या खराबी है और क्या सब परेशानी बन जाएगा उसमें वही खर्चा गिर जाएगा वही दस बारह हज़ार रुपये गिर जाएगा खर्चा

वही तो बताए जो खर्च गिरेगा वही तो बता रहे हैं

और कोई विशेष कोई बात तो नहीं है गाड़ी का इंजन विंजन ठीक है ना वही खाली आवाज़ है ठीक है आवाज को देख लेते है खोल कर अच्छा

अच्छा ठीक है देखते हैं

बेल्ट का आ जाएगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो सारी चीज़ जो है न सब ठीक हो जाएगा और सब देख रहे हैं ठीक है और

हो जाएगा ठीक हो जाएगा

हाँ कर देते हैं बस दस मिनट आधा घंटा टाइम लग जाएगा

टोटल वही बताए ना बारह हज़ार के आस पास रहेगा दस हज़ार दे दीजिएगा

दस हज़ार तक हो जाएगा मज़दूरी भी तो लगता है ना

मोबिल नहीं हो पाएगा फिर उसमें मोबिल तो नहीं हो पाएगा उसमें

मोबिल का तो अलग से लगेगा आपका जो रिलिस्ट है वह तो हम छोड़ दिए हैं

हाँ लग जाएगा आपको बीस बाइस दो हज़ार के समथिंग लगेगा

बारह हज़ार

ठीक है तो कर दे का ठीक है